हमर किचन मे जे य कोनो विशिष्ट प्रकार के उपकरण तऽ नहि य लेकिन स्लो कुकर त होइते नै यऽ प्रेशर कुकर होइया जाहिमे दालिओ हम बना लै छी चावलो बना लै छी आर मिटो मछली मीटो बना लै छी आर जे यऽ चिकेनो सब बना लै छी ई जे यऽ आर तऽ हमरा घर मे किचन मे कोनो जादू तऽ नहि यऽ जे विशिष्ट प्रकार के जे कहबै टिप्स यऽ टिप्स तऽ कोनो नहि यऽ अपन यऽ प्रेशर कुकर एकटा यऽ आर तऽ लोहिया सब तऽ रहिते यऽ रसोइघरमे बशर्ते ई सब जे यऽ आर कोनो चिज तऽ नहि यऽ लेकिन लोहिया यऽ छोलनी यऽ बादबाँकी सब सामान यऽ ई स्लो कुकर के नाम हम आइ पहिलुक बेर सुनलहुॅं यऽ प्रेशर कुकर के तऽ सुनलहुॅं यऽ प्रेशर कुकर बहुत नीक चीज छियै ईमे खाना पीना बहुत जल्दी भए जाइ छै आ बढ़िऑं स्वदिष्ट बनै छै लेकिन ई स्लो कुकर ई तऽ पहिलुक बेर हम नाम सुनलहुॅं यऽ प्रेशर कुकर मे समय समय पर दालि चावल कहियो काल कऽ मीटो मछली बना लै छी जल्दी बनैया टाइम के बचत होइया टाइम के अभावमे कहियो काल कऽ प्रेशरे कुकर मे बनबै छी